और नमस्ते भैया यहीं हैं लखनऊ में फ़ोन करे करे हैं इसलिए कि हमको घूमने जाना है जैसे कि ये किला है मथुरा है दस लोग हैं लेकिन मतलब किराया ओराया तनि ठीक ठाक रास्ता वस्ता देख लेओ क्योंकि इतना हमारे पास हो नहीं पाएगा लेकिन हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जी हाँ हाँ हाँ ह्म्म हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हमको तो हाँ हाँ हाँ हाँ हमको हमको वो सब हाँ सुनिए ना हमको हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो यही हाँ हमका मतलब अच्छी जगह हैं वहाँ सब कहुँ घूमने जाना है जी ठीक ठीक नमस्ते ठीक ठीक है नमस्ते जी जी हाँ हाँ ठीक नमस्ते आ जाएंगे